हा जय झूलेलाल विनय पियो ॻाल्हायां हा हा हुकुम कयो दादा हा हा बराबरि हूं हूं इंटरस्ट रेट ॾिसो नाईन पर्संट इंटरस्ट रेट आहे असांजो ठीकु आहे हा हा ऐं ॿियो उन में छा आहे तव्हांखे लोन जो अमाउंट असां ईअं नथा ॿुधाए सघूं तव्हां जेको गोल्ड डिपोज़िट कंदा उनजे साम्हूं तव्हांखे असां वेरीफ़ाए करे चेक करे उन खां पोइ ई असां तव्हांखे ॿुधाए सघंदासीं तव्हांखे घणो लोन मिलंदो ऐं छा छा शयूं आहिनि तव्हां वटि गोल्ड में हूं हा हूं अच्छा

भले हा त तव्हां हिकु दफ़ो खणीं ईंदा असां बैंक मां सभु चेक कराए पोइ उन खां पोई तव्हांखे ॿुधाईंन्दासीं तव्हांखे घणो लोन मिलंदो ठीकु आहे न हूं ई एम आई थी सघंदो हा ई एम आई बि थी वेंदव ऐं तव्हांखे रीपेमेंट ऑप्शन बि ईज़ी आहिनि त तव्हांखे अगरि गॾु बि भरिणो हुजे त हू बि तव्हां भरे सघो था के भई सालु में तव्हां भरिणो हुजे ॾेढु सालु में ॿ सालु में तव्हांखे भरिणो हुजे हो बि तव्हां भरे सघो था ईजी इंस्टालमेंट जो बि ऑप्शन आहे असां वटि इन में बि तव्हां भरे सघो था हा ऐं सभु गॾु बि तव्हां भरे सघो था के भई त जां जेतिरो भरंदव ओतिरो पोइ बि चार्ज घटि लॻंदो इंटरस्ट घटि लॻंदो तव्हांखे हा हा ओ इंटरस्ट जेतिरो जेतिरो टाईम असां वटि हुंदो ओतिरो पर्संट इंटरस्ट लॻंदो मन उन टाईम जो उन पीरियड जो इंटरस्ट लॻंदो उन खां पोइ तव्हांखे इंटरस्ट न लॻंदो तव्हां रीपेमेंट जंहिं ॾींहुं खां कंदव उन ॾींहुं खां इंटरस्ट बंदि थी वेंदो हा लोन लाइ तव्हांखे हिकु तव्हांजो आधार कार्ड खपंदो तव्हांजो पान कार्ड खपंदो ऐं आधार खपे पान खपे तव्हांजो फ़ोटो खपंदा पासपोर्ट साईज़ फ़ोटो ऐं उन खां पोइ ॿ तांखे गेरेंटर खणी अचिणा पवंदा श्यॉरिटी लाइ के भई हा हा ओ बि खपंदा उन्हनि जा बि हा उन्हनि जा बि आधार ऐं पान खपंदो त भई इन केस ही स्क्यॉरिटी जे हिसाब सां अगरि तव्हां हीअ पे नथा कयो त उन लाइ असां उन्हनि खे पोइ री पे लाइ चवंदासीं त हीअ शए न भुलिजो टू पर्संट रहंदो आहे अमाउंट जो फ़ाईल चार्ज फ़ाईल चार्ज रहंदो आहे हूं हा हा हू हू नान रीफंडेबल हूंदो आहे थी वेंदो हफ़्तो लॻंदो आहे हा हा हा हा हा ठीकु आहे भले ओके दादा हा ठीकु आहे ठीक आहे ओके भले भले जय झूलेलाल हा हा